जेह्के लोक जैदातर डोगरी बोलदे होंदे डोगरी जेह्की ऐ ओह् पंजाबी कन्नै काफी मैच होई जंदी ते पंजाबी मूवियां ते सांग जेह्के ऐ ओह अजकल सारे बंदे सुनदे न ते डोगरी च अस कु कुसै कन्नै बी जेह्के हैन ओह् इंट्रैक्ट करी सकने बड़े आराम कन्नै भी बी जि'यां ट्रैवलर साढ़े जम्मू कश्मीर बिच औंदे उं'दे कन्नै अस मैक्सीमम हिंदी च गल्ल बी करी लैन्ने ते जेकर अस गल्ल करचै फार्नर दी ते उं'दे कन्नै अस इंग्लिश च बी गल्ल करी सकने क्योंकि साढ़े जम्मू कश्मीर बिच जेह्के हैन ओह् बड़े गै मैचुअर ते कन्नै एजूकेटेड लोक रौंह्दे अगर अस गल्ल करचै जियां कन्नै डोगरी जेह्की ऐ ओह् बड़ी कंफर्टवल लैंग्वेज ऐ मैक्सीमम जम्मू कश्मीर च डोगरी हर एक बंदे गी औंदी हर इक्क इंसान जेह्ड़ा ऐ डोगरी बड़े गै आराम कन्नै बोली सकदा ते इस च इ'न्नी बड्डी कोई प्राब्लम निं ऐ की कोई डोगरी बिच गल्ल नेईं करी सकदा ते मैक्सीमम लोक डोगरी च गल्ल बड़े आराम कन्नै करी सकदे